हाँ सर आप बिग बाजार से बोल रहे हो अच्छा आप से बोल रहे हो अरे वो मुझे न अच्छा अच्छा अरे मुझे न वो एक मतलब पनीर का चाहिए थोड़े चावल साथ में चहिए क्या उसकी पहले भी क्या है मतलब उसमें क्या है आपका क्या किस टाइप का खाना है किस टाइप का ऑइल आप उसमें

तेल वगैरह

तड़के वाला चाहिए आप तेल तो अच्छे यूज लेते हो न ऐसा कैसे आपने अभी तो बोला दो सौ रुपये प्राइस भी अलग बता रहे हो दो बात नहीं बोलो एक बात करो न अच्छा सर अभी वाले का कितना है अच्छा ठीक है ये तीन सौ पचास वाला अलग कर देना है न हाँ और सब दे देंगे बस आप माल अच्छा दीजिएगा उसमें तेल ऑइल वगैरह अच्छा यूज हो जाए ऑइल हाँ हाँ घर के लिए पैक करवाना है हाँ एक प्लेट पैक कर दीजिए और एक प्लेट दे दीजिए हाँ हाँ एक ग्लास छाछ का भी लेते आना हाँ हाँ आपके यहाँ कैश पेमेंट है या पेटियम है ओके ओके पेटीयम कर देंगे न अच्छा आपका गूगलपे चलता है ओके ओके कैश दे देंगे है न हाँ हाँ कैश दे देंगे आपके पास कैश पेमेंट हो जाएगा न चेंज तो है न आपके पास हाँ चेंज हो जाएगा तो चलेगा हम कैश पेमेंट कर देंगे आपको है न अच्छा नहीं दिखने में तो अच्छा लग रहा है जब भी तो मैंने आपसे बोला है एक प्लेट एक प्लेट दिखने में तो सुन्दर लग रहा है खाना भी टेस्टी लग रहा है खाने में हाँ हाँ एक मतलब छाछ भी कर देना साथ में पैक हाँ मटर पनीर कर दीजिये एक हाँ हाँ हाँ एक ग्लास छाछ एक ग्लास हाँ हाँ पैकिंग में अलग करना है और ले के अलग आना है देखो एक प्लैट है न पनीर लाना है एक प्लैट राइस लाना है सलाद ले के आना है और एक छाछ की बोतल लेके आनी है हाँ हाँ ओके